ہاں میم آپ دلّی پبلک لائبریری سے بول رہی ہیں اوکے میم میں نا لائبریری سے چار کتابیں ایشو کرا کر لے کر گئی تھی تو اب مجھے جاننا تھا کہ میرے نا پندرہ دن کا کتنا فائن ہے اچھا اوکے اصل تین سو روپئے ہوں گے لیٹ فیس فائن میرا تین سو روپئے ہوگا اچھا تو میم آپ پیمنٹ جو ہے آن لائن لیں گی یا کیش لیں گی اچھا کیش دینی ہے اوکے میم آپ اپنے لائبریری کا ایڈریس بتا سکتی ہیں

اوکے میم ٹائمنگ بتائیں گی اوکے میم ٹھیک ہے میم ڈیز کوئی آف ڈیز ہیں سنڈے کے علاوہ اچھا آن رہتی ہے او سیون ڈیز آن ہے ٹھیک ہے میم مجھے یہی کنفرمیشن لینی تھی اوکے میم میں کل آتی ہوں میم میں نے ایک تو نا ہسٹری کی لی تھی اور ایک انگلش کی لی تھی گرامر کی ہندی کی لی تھی گرامر اور ایک میتھس کی لی تھی اوکے میم میں کل ملتی ہوں اوکے اوکے میم بائے